डांस डांस हो एक आज एक फोर्म ऑफ एक्स्प्रेशन म्हणा एक स्वताचें एक्रस्प्रेस करपाचो गोश्टी तसोच एक एक खंयची गोश्ट सांगपा खातीर एक खंयची घटना सांगपा खातीर सुद्दां आज डांसाचो वापर केल्लो जाता पयलीं डांस आसा तो खंयच्याय एका पिक्चरांतल्या गाण्याचेर म्हणा किंवां खंयच्या कूल डांस म्हणा अशेच आसताले बट आतां आतां नव्या तरेन डांसाक खूब त डिफ्रंट तरांनी यूज केलें जाता आतां डांस हो स्वताचो एक्स्प्रेशन किंवां स्वताक एक्स्प्रेस करपा खातीर यूज केल्लो जाता कोणाकूय जेन्ना आपल्याक एन्गर इश्यूज आसता कोणाकूय म्हूण खंयच्याय परिस्थितींत कितें हा जेन्ना थोड्यांक आपलें कितें करूं तें कळना थोड्यांची आपली हॉबी आसता डांस सो कोणाक खंयचें म्यूजीक आयकोन बरें दिसता थोड्यांक खंयचो बूक वाचून बरें दिसता तशेंच आजकाल लोक डांस सुद्दा एक आपलें एक फोर्म ऑफ सेल्फ एक्स्प्रेशन म्हणून सुद्दा खूब तरांनी आज यूज जाता तशेंच एक डांस हांवें एक स्टोरी टॅलिंगा खातीरूय यूज केल्ली आतां आयज एक खंयचे गजाल घडली किंवां खंयचें सिट्यूयेशन आमकां किंवां खंयचीय घटना जशी की आमकां सांगूंक जाय जाल्यार आजकाल आमी डांसाचो सुद्दां उपयोग करता पयलींच्या काळांचें लोकांचें आमकां सिट्युएशन सांगूंक जाय किंवां आजकाल आमकां मुख्या प्राण्याची अॅक्टिंग करून दाखोवंक जाय किंवां मुख्या प्राण्यांचो कसो डांस आसता माकड कश्यो उडक्यो मारता आनी कितें करता कसल्यो हालचाली दाखोवंक जाय त्यो सुद्दा आमी आयज डांसाचो वापर करून दाखोवंक शकता खुबशे लोक हा जे आज डांसाक नव्या नव्या तरांनी नव्या नव्या प्रकारांनी दाखयता तशेंच सेल्फ एक्स्प्रेशन म्हणा किंवां एक एक्स्प्रेस सुद्दा करपा खातीर आजकाल डांस हो खूब तरांनी यूज केल्लो जाता